जय झूलेलाल मां हाणे ट्वेल्थ पास कयो आहे त मूंखे छा करिणो घुर्जे अॻियां मतलबु हा करिअर में हा अच्छा हा अच्छा

मूंखे एॾो टाइम वेस्ट न करिणो आहे मूंखे आइ आइ टी में जामु इंट्रेस्ट आहे हा हा अच्छा मतलबु कीअं छा हूंदो आहे उनमें अच्छा अच्छा अच हुनजी हुनजी फी वग़ैरह कॉलेज टूशन कुझु अच्छा अच्छा अच्छा हा अच्छा अच्छा अॻियां वञीं इहो ईअं आहे स्कोप हीअं न त हाणे अच्छा त कोई सुठी कॉलेज गवर्मेंट में सजेस्ट कयो न अच्छा त इहो त मूंखे थोरो टाइम खपंदो मां तव्हां खे वरी कॉल कंदीमांव ठीकु आहे हा हा थैंक यू हा जय झूलेलाल